दिक्खो हून टैक्नालजी दी गल्ल ऐ जित्थूं धोड़ी पैहाले जमानें केह् होंदा हा अस कुदै डाक भेजदे हे ओह् पुजदी ही कुदै म्हीने बाद पंदरें बीहें दिनें बाद ते हून ऐसी ऐसी टैक्नालजी आई एदी जेह्दी बजह् कन्नै अस डाक केह् अस मैसेज इक निक्का नेहा मैसेज सुट्टनी मैसेज होंदी जेह्की ओह् बिंद हारी मैसेज सुट्टना अहें अदे दूए कोल पुज्जी जाना आराम कन्नै नैट दी वजह् कन्नै एह् स्मार्ट फोन होई ए इंटरनैट होइ आ एह् एह्दी वजह् कन्नै अस मतलब की कुसै कन्नै बड़ी जल्दी गल्ल होई जंदी पैह्ले गल्ल करने अस दूर दूर कदें ग्रांऽ बिच फोन होंदा हा कुदै पैंचें पैंचे दा फोन होंदा हा कुदै जम्मू करना फोन कुदै करना फोन अपने ग्रांऽ बिचा दा कुदै करना फोन भी उंदै जेइयै पैह्ले उंदे पैह्ले चिमचेगिरी करनी पौंदी ही भी उ'नेंई आखना लैओ भी उ'नें गल्ल करानी भी सनेहा देना कुसै ई ते जां कुदै साढ़ा फोन आवा दा होए म्हल्लै कुदै पैह्लूं दी गल्ल ऐ जेल्लै कुदै साढ़ै म्हल्लै कुदै फोन आवा दा होए भी उत्थां दा फोन औंदे हे पैह्लें लोक भी जंदे हे सनेहा देने ई ते सनेहा देइयै भी जाहचै अस भी उंदै जेइयै ओह् टैलीफोन होंदे हे भी उंदे कन्नै गल्ल करनी भी गल्ल होंदी अज्ज कल ते जनें खनें कोल फोन ऐ अपनै म्ह्ललै दिक्खो हर घर द'ऊं द'ऊं मतलब हर निक्के निक्के बच्चें बी अज्ज ल फोन पकड़े दा होंदा ते एह् टैक्नालजी ठीक ऐ न्हाड़ी वजह् कन्नै अस बड़ा किश स्मार्ट कन्नै अस बड़ा किश करी सकनें आं कुदै अस जम्मू जाह्चै दिल्ली जाह्चै जत्थै बी जाह्चै बम्वेई दिल्ली जाह्चै अस हून गै दिक्खी लैन्ने आं भाई ओह् बुकिंग करूड़दे होटलें दी होटलें दी बुकिंग करनी ते समझी लैओ इत्थै दा गै दिक्खियै जाना कोह्का सस्ता होटल ऐ कोह्का मैंह्गा कोह्का जित्थै असें जाना गुड़गाम जाना उत्थै ते आं नुआढ़े नजदीक कोह्के सैक्टर बिच कोह्का होटल स्हेई ऐ अस ओह् चैक करूड़ना पैह्लें गै दिखूड़ना सस्ता होटल ऐ फोटो पाऊड़े दे होंदे अज्ज कल सभनें दा पैह्ले इ'यै दिक्खना की पैह्ले गै दिक्खी लैना कि सारा किश बुकिंग दा एह् फायदा होर इक टिक्ट बुक करना होए ट्रेनैं दी जागे तुस बस्सै दी टिकट घट्ट करनी होऐ लाइनां इन्नियां लग्गी दियां होंदियां पैह्ले गै लाइनां दस पंदरां मिंट ते लाइनें च लग्गी जंदे उत्थुआं अपनै दिक्खी आं खाली आओ बस्सै दी टिकट खाली ऐ सीट खाली ऐ उसी क्लिक कीता इंटरनैट दी वजह् कन्नै असें स्मार्ट फोन दी वजह् कन्नै उसी बुक करूड़ेआ और पेमैंट करी ओड़ी उसी पेमैंट करी ओड़ी पेमैंट खानें पीनें दी अज्ज कल लोक कैश लेंदे निं हैन कैश कोई चोरी शोरी दा डर होंदा कैश लैंदे निं हैन लोक मतलब आनलाइन पेमैंट करूड़दे जित्थै जाओ आं गुगल पेऽ खोह्लेआ फोन पेऽ खोह्लेआ पे टी ऐम खोह्लेआ आं ते आनलाइन कार्ड़ फलैप करूड़ेआ मशीन होंदी कार्टें आह्ली ओह्दे च पाउड़े आ मतलब एह् अज्ज कल दी टैक्नालजी स्हेई चीजां होंदियां न पैह्ले जमाने पैसे बी निं होंदे हे भी बी चलो पैसे होंदे न इस जमाने पर कैश लेइयै कोई घूमदा निं ऐ जित्थै जाओ उ'ऐ कम्म होई जंदे पूरे ते भी शापिंग करदे न अस अज्ज कल असें आनलाइन हून तुआहीं जाना कपड़े लैने ई जाना होऐ पसंद आई गे कपड़े हून कपड़े पराने होए दे न दूए लैने जम्मू जाना कराया फूकियै असें पैह्ले जम्मू जाना सौ रूपया कराया लैंदे बसें आह्लें औंदे बाकी बी सौ रुपया लैंदे दो सौ रूपया ओह् होई जंदा इत्त गल्ला घर बैठे दे शापिंग करूड़ निं इंटरनैट दी वजह् कन्नै शापिंग होई जंदी आनलाइन शापिंग जेल्लै अस मंत्रां फ्लिप कार्ड इंदे परां अस कपड़े कुपड़े दिखदे भी अस शापिंग करदे एह् सिद्धे घर पजाउड़दे पजें सत्तें दिनें च घर पजाउड़ दे आराम कन्नै आई जाने पता बी ऐ कपड़े लैने शैल अगर नेईं पसंद अस वापस कराउड़ दे वापस लेईं जंदे कपडे ते दूए साइज देउड़ दे कपड़े शैल इ'यां बिच बिच कम्पनी दे ते अज्ज ओरिजनल मंगवानियां होन ते शैल थ्होंदियां न केह् पता इ'यां जाह्चै अस इ'यां अस हट्टिया पजागे उ'नैं ज्हार रुपये दी पैंट देउड़ नी ओह् बी लोकल कोई कम्पनी नुआढ़ा पता निं होना द'ऊं बारी पैंट लाह्गे नुआढ़ी पैंट फेंट होई जानी ते ओह् निं होना इक जेह्के आनलाइन अस मंगवांदे जां शापिंग आनलाइन मंत्रा उप्परां जेल्लै मंगवांदे अस पैंटा मंगवांदे पैंटा ऐच आर ऐफ दियां पैंटा पैंटा औदियां इ'यां ब्रैंड थोह्ड़े चलदे न ते ओह् भी अस धोइयै लाचै बगैरा इनें ई बगैरा अगर पसंद नेईं आए ते अगर जम्मू दा अस कपड़े लैने ई जाहचै कराया बक्खरा फूकना भी पसंद बी निं आए घर आहनियै शैल निं निकली भी परतियै जाहचै अस देने ई ओह् बी ओह् थोह्ड़े न शैल थोह्ड़ा लेट औंदा समान जल्दी गै आई जंदा पर लेट औंदा शैल दिक्खियै अपनी मन पसंद दी मतलब की जम्मू हट्टिया च किन्ना गै बंदा किन्ने गै कपड़े रक्खे दे होगे सौ कपड़े रक्खे दे होगे मते कोला मते इत्थै तुस ज्हारें दे स्हाबे कन्नै कपड़े होंदे शापिंग आह्ल बिच ज्हारें दे स्हाबै कन्ने थुआढ़े कपड़े होंने पूरा बजार मतलब पूरा साढ़े हिंदस्तान दे मतलब जिन्ने बी कल्चर दे कपड़े निं खाली कश्मीरी कपड़े चाहिदे कश्मीरियें दे कपड़े आई जंदे दिल्ली आह्ले कपड़े कोई हिप हाप जो बी कपड़े चाहिदे होगे सारे कपड़े आई जंदे ते एह् अस सारे सारे आनलाइन लैंदे होर त होर आनलाइन शापिंग दा एह् मजा होई गे दा घरें दे बैडशीटां गद्दे किचन दा समान जो मर्जी मंगवाओ कक्ख बी मतलब जिन्ना बी किश मंगवाई सकदे अज्ज कल जो बी मतलब जो बी अस यूज करी सकदे अस सारा किश मंगवाई सकदे जि'यां दिक्खी लैओ पक्खे अज्ज कल आनलाइन आई जंदे पक्खे पैह्ले हट्टिया जंदे लैने ई होर ते होर आनलाइन शापिंग इंटरनैट दी वजह कन्नै असें खरीदेआ हुन थोहड़े दिन पैह्लें ते ओह् असें घर लाया ते असें दिक्खेआ पानी पूनी ठीक ऐ जनेहा बी होंदा हून हर जह् पथरीला पानी ऐ इत्थै थोह्ड़ा जम्मू बिच ते चूने आह्ला पानी होंदा साढ़े इ'यां थोहड़े बमारी बुमुरियां होई जंदियां ते इत्त गल्ला पानी असें उ'नैं इक फोन फोनै साढ़े इंटरनैट मतलब स्मार्ट फोन बिच इंटरनैट लोआया इक ओह् ऐप डाऊनलोड करी दित्ता ् ते जेल्लै अस दिक्खेआ थोहड़ा पानी ठीक ऐ ते नुआढ़े बाद केह् नां ओह् खोह्लेआ असें ओह् दिक्खेआ ढिल्ला होए दा हा असें खाली इक सर्विस पाउड़ी सर्विस नुआढ़ी ओह् पूरे हप्ते जिस दिन असें जिस दिन साढ़े कोला टाइम हा असें उस्सै दिनै दी पाई सर्विस ते उस्सै दिन उस्सै टैमै दा बंदा आया घर आहनियै उ'नै पूरा फिल्टर दी सर्विस कीती ते फ्री सर्विस ही ओह् इक साल दो साल धोड़ी फ्री होंदी सर्विस ते ओह् सर्विस होइ भी अस अग्गे भी ओह चली ए मतलब मतलब कि इन्ना स्मार्ट फोन दी वजह् कन्नै इन्ना मतलब कि इन्ना फायदा गा फायदा होर दे होर अज्ज कल बच्चे दिक्खो कोई कताबा लैने दी जरूरत निं ऐ ते भी अस इत्थै गै पढ़ी लैंदे न न्हाड़े बिचा सर्च कीता कोआशन असें इत्थै पढ़ी लैना सब किश जो बी होए असें न्हाड़े बिचा पढ़ी लैना फोन इंटरनैट दी वजह् कन्नै खाली मैथा दा कोआशन नेईं निकला दा हिंदी दा डोगरी दा जो बी सर्च करना होए एह् निं समझ आवा दा ओह्के माश्ट्ररै एह् कम्म दित्ते दा ओह्नै एह् आह्ली ड्राइग एह् कि'यां बनानी मोदी दे पंज छे फोटो कड्ढे होन जेह्दे बी कड्ढने होन इंटरनैट नै ऐसी सारा किश देऊड़े मतलब अज्ज कल दी टैक्नालजी बड़ी करी देऊड़ दी फायदा बी बड़ा ऐ बहुत जादा फायदा ऐ असेंई इस चीजै दा